जी मैम जी सौम्या जी बात कर रहे हैं मैम जी जी मैम जी आपके यहाँ लैपटॉप लैपटॉप लेना था मैम जी एक्चुली मुझे डेल डेल के लैपी की रिक्वायरमेंट थी मैम उसमें आप बता सकते हैं मुझे कितनी रेंज तक मिल जाएगा जी मैम जी तो आप मुझे डिजटेल शेयर कर दीजिए एक बार जो डेल के जितने भी मॉडल्स होंगे और रैम रोम होगी इनके प्राइस के साथ मुझे पूरी डीटेल सेयर कर दीजिए तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ मैम जी ऐक्चुली मुझे रिक्वायरमेंट तो पाँच लैपी की है आप मुझे डिटेल्स शेयर कर दीजिए मैं आपको बता देती हूँ ओके श्यो मैम आप डीटेल शेयर कर दीजिए मैं आपको कंफ़मेशन करके कॉल बैक करती हूँ ठीक है थैंक यू मैम ओके मैम जी थैंक यू मैम